थोरा ॾींह अॻु मुंहिंजे हिक दोस्त मूंखे विदाउट इलैक्ट्रिक फ़ैन जी सजेशन ॾिनईं मां उहो वरितो जंहिं मूंखे जाम दुखी कयईं उहो ॿिनि ॾींहनि खां मथे सफ़ा बि न हलियो ऐं मां उहो हर कंहिं खे सलाह ॾींदमि कि उहो केर बि फ़ैन न वठे विदाउट इलैक्ट्रिक वारो